एग्जाम सेंट्रल बुक के माध्यम से मैंने परीक्षा की तैयारी की थी पर मुझे यह समझ में आया कि इसके माध्यम से की गई तैयारी से कोई फ़ायदा और सफलता नहीं मिलती है क्योंकि इसमें पिछले पाँच या छै वर्षों में परीक्षा के दौरान आए हुए कोश्चनों का समावेश होता है और उन्ही कोश्चनों को हम याद करके एग्जाम देने चले जाते हैं पर अभी परीक्षाओं का तरीका बदल गया है अतः इसके माध्यम से की गई तैयारी हमारे किसी काम की नहीं है